हैलो हैलो अहाँके दोकान खुलि गेलै

हमरा चप्पल लेबाक रहय ताहि वास्ते फ़ोन केलियै अपना लग कोन कोन कम्पनी के हेतयै चप्पल

हमर तऽ देखियौ चप्पल जे बढ़िऑं होबाक चाही जे गर्मियो पीनहैमे अच्छा लागै ठनढियोमे पीनहयमे अच्छा लागै सब तरह पेरागौन मे जे चप्पल यऽ तऽ ओ फ़ीतावला यऽ की अथीवला यऽ चप्पल हवाई चप्पल अच्छा अच्छा ओहिसॅं बढ़िऑं ब्रांड मे कोन यऽ अच्छा बाटाके की दाम छै पैरागौन तऽ बुझलियै पैरागौन मे कए तरहके चप्पल यऽ की पैरागौन के की रेट परतै अच्छा रिलैक्सोमे जे छै से रिलैक्सोमे की दाम छै

कतय कतय देर तक अहाँके दुकान खुला रहै छै

ओ अपन पेमेंट अर लै लए आबै छियै ने चप्पल जे ख़रीदबै अहाँमे ऑनलाइन पेमेंट करब तऽ लए लेबै ने ठीके छै तऽ ठीके छै तऽ आबै छी कनि कालमे तब गप करै छी दोकान पर आबिकऽ